अरे भैया आपकी वेल्डिंग मसीन उपलब्ध है क्या अभी मैं महेशपुर से बात कर रहा हूँ अब वो राज राजेंद्र स्टील में भेजना है पाँच दिन के कम से कम पाँच दिन का काम तो है अच्छा तो उसका चार्ज कितना क्या लेते हो आप वो सभी सामान आपको ही लाना है जी सब सामान आपको ही लाना है तो कितना

अच्छा फिर मुझे बात करना पड़ेगा ये तो ज्यादा बता रहे हो आप इतना थोड़ी एक हजार रुपए एक दिन के हिसाब से भी हो तो पाँच हजार रुपए ही बन रहे आप छ हजार बता रहे हो तो इतना तो इतना खर्चा थोड़ी ना आता है ये हजार रुपए में किराया वगैरह सब आ जाती है अब इसमें ज्यादा बता रहे हो छ हजार ठीक है तो फिर मुझे वो बात करना पड़ेगी अगर वो जानते हैं तो फिर मैं बताता हूँ आपको क्योंकि आप ज़्यादा बता रहे हो पैसा हाँ सभी सामान तो आपको ही लाना है कुछ भी नहीं है वैसे आपकी मसीन वैसे आपकी मसीन तो फ्री पड़ी हुई है कोई उपयोग में तो आ नहीं रही है नहीं वैसे आप फ्री हो आप भी फ्री हो आपकी मसीन फ्री तो कुछ तो उपयोग होगा उसका लेकिन आप ज्यादा बता रहे ठीक है तो मुझे बात करना पड़ेगी कि अगर मान जाते हैं इतने में तो मैं आपको बताऊँगा फिर

ठीक है बात करके बताता हूँ मैं आपको हैं